हमरा सभके राज्यके आदिवासी मुख्य अछि जेना ओसभ बाँसके बाँसके काटिके कोनिया बनाबै छथि ओ कोनिया बनाबै छथि आओर बाँसके सूप सभ बनाबै छथि पथिया होइ छै ओ बनाबै छथि ईसभ हमरा सभके आदिवासी मुख्यके काम अछि ईसभ सभ करै छथि पथिया बिननाइ हिनकर सभके काम छनि काम ई छै मुख्य काम काम अछि जेना सिक्की सिक्की सभ के सिक्की सभ के पथिया बीनल जाइत अछि सिक्कियोमे अनेक चीज ओकर बनैत अछि जेनाकि डाली सभ बनैत अछि ओहोके अनेक चीजमे काम अबैत अछि काम अबैत अछि सिक्कीके सिक्कीके कोनिया बनाइल जाइत अछि सिक्कीके आओर पथिया बनाइल जाइत अछि ईसभ सभ बनैत अछि कोनिया कोनिया अनेक चीजमे काम अबैत अछि पथिया पथियोके अनेक चीजमे